پانچ ہزار دو سو چار لاکھ دس ہزار چالیس ہزار تین سو آٹھ ہزار پانچ سو بیس بارہ لاکھ پچپن ہزار